जेनाकि हमरा खेती खेती खेती आर जे करै छियै आइ काल्हि बहुत देखै छियै बदलाउ खेतीमे नहि किछु पहिले करै रहै हर से करै रहै खेती बड़द किने रहियै हर लऽ बनबै रहै लकड़ीके बनबै रहै तब ओकरामे करै रहै खेती आइ आब तऽ जनबे हरेज चीज भए गेलै बदलाव आब ओहि ट्रैक्टर से करै छै खेती टैक्टर से करै छै गेहूँ बुनै छै धान रोपै छै मकइ रोपै छै पहिले तऽ अपना जोन नहि करै रहै तऽ अपना जोन लैन लैनके अपना धान रोपाबै रहै आ रोपै रहै आब तऽ हरेक चीज आब तऽ लोग ओतना काम करै नहि छै लोग बाहर भागि जाइ जाइ कमबै लए जाइ छै गाममे खेती गृहस्थी करै लए नहि चाहै छै तऽ आब हरेक चीज भए गेलै मशीन भए गेलै धान रोपै बला मशीन भए गेलै मकइ रोपै बला मशीन भए गेलै आटा सभकिछो भए गेलै आब ओहो से करै छै आने कि से पहिले करै रहै हर से खेत जोतै रहे बड़द से जोतै रहै आब तऽ टैक्टर से जोतै छै कोना की फाड़ी लेके जोतै छै झालि लऽ के जोतै छै आ ओहो से नहि होइ छै तऽ खेत बनै के लिए आब रोटावेटर भए गेलैए तब रोटावेटर लैके जोतै छै आ ओहि से सभ खेती करै छै रोटावेटर से करै छै तथा अच्छा बनै छै फसल अच्छा उपजै छै आ झालि से बनबै खेत बनै छै फाड़ी से जोतै छै तऽ किछु मतलब घास भूँसा रहि जाइ छै फाड़ी से तऽ ओकर थोड़ा दिक्कत भए जाइ छै आ झालि से रोटावेटर से जते बड़ अच्छा से खेत बनै छै बनै छै तब फसल उपजै छै बढ़िआँ बढ़िआँ फसल उपजै छै पहिले जतेक हर आओर बड़द से करै रहै तऽ एतेक नहि उपजै रहै अऽ आब तऽ लोग ओतेक रोप तोप जे करै छै तऽ ओहूमे आब जनो करै लए जाइ छै तऽ जन नहि आबै छै तऽ टेक्टरे सँ करै छै टेक्टरे लेके हरेक चीजके सुविस्ता भए गेलैया पहिले एतना चीजके सुविस्ता नहि रहै आब हरचीजके सुविस्ता भए गेलैया यानि कि धानो रोपैके भए गेलैया धानोके मक्का ठीक भए गेलैया मकइयो तैयारी करै कऽ गहूॅंमो तैयारी करैके मतलब हरेक चीजके आब मतलब हर चीजके मतलब सुविस्ता भए गेलै मतलब टेक्टर लैके करै छियै पहिले उतना लोकके सुविस्ता नहि रहै धान काटै रहै मकइ काटै रहै तऽ अपना से ओकरा राति राति के बैठै रहै हाथ से छोड़बै रहै यानि कि धाने तैयारी करै रहै तऽ बड़द से यानि कि ओकरा खलिहान बनबै रहै पहिलेके जबानामे खलिहान बना करिके आ बड़द से ओकरा दौनी करै रहै तबके झाड़ रहै पुआरके तब बनै रहै ओ धान आब तऽ टेक्टरके सुविस्ता भए गेलै तहिया से टेक्टरे लए के हरेक चीज करै छै सभकिछु तुरत काटै छै तुरत तैयारी भए छै तुरत मतलब सभकिछु भए जाइ छै पहिले एतना चीज नहि रहै आब हरेक चीजके फैसला भए गेलै सुविस्ता आब भए गेलै टेक्टर मशीन हरेक चीज भए गेलै सुविस्ता पहिले एतना नहि रहै सुविस्ता हरेक चीजके अपना हाथ से करै पड़ै रहै लेकिन पहलेके आदमी एतना मेहनतो कए सकै रहै आबके आदमी ओतना मेहनत नहि कए सकै छै नहि करि सकै छियै एहि लेके हर चीज आब सभकिछुके सुविस्ता भए गेलै तऽ आब वही से कए लै छियै एतना मेहनत नहि करै छियै पहिलेके लोक करै रहै मेहनत लए बड़दे लेके खेती गृहस्त हरेक चीज करै रहै ओहि लएके अपना सँ करै रहै आब ओतना आदमी करैलए चाहै जे नहि छै मशीने लेके होइ छै हरेक चीज हरचीज खेती गृहस्ति मतलब आब अच्छा से होइ छै ठीक से होइ छै पहिले एतना सुविस्ता नहि रहै जेतना खेती को केनाइ रहै फसल नहि उपजै रहै आब फसल उपजै छै हरेक चीज अच्छा देखै छियै अच्छा ढंग से चलै छै अच्छा ढंग से उपजै छै हर चीज मक्कै गहुम